میں ہمایوں کے مقبرے میں گیا ہوں اور یہاں جانا مجھے بےحد پسند ہے کیونکہ ہمایوں کا مقبرہ دلّی بھارت میں ایک اہم طرح کی مقام ہے جو مغل شہزادہ ہمایوں کے لیے بنایا گیا تھا اس مقبرے کا نام ہمایوں اردو زبان کے لفظ ہمایت سے آیا ہے جو عظمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے ہمایوں کا مقبرہ مرخ کی اور فن کے نمائدے کی حیثیت سے بھی بہت مشہور ہے اس کی عمارت میں مغل اور پُر اثر فنون کے عناصر شامل ہیں جو اسے ایک بہت ہی خوبصورت اور متاثر بناتے ہیں اس کی بناوٹ میں سفید سنگ مرمر اور زیوراتی کام کا استعمال کیا گیا ہے جو اسے اور بھی زیادہ جاویدانہ محسوس کراتا ہے یہ مقبرہ دلّی کے سیحاتی منصوبوں میں اہم رہا ہے اور ہر سال اس بھاری تعداد میں لوگ یہاں جاتے ہیں خوبصورتی ترقی اہمیت اور جذباتی قدرت نے دنیا بھر کے لوگوں کو مائل کر دیا ہے ہمایوں کا مقبرہ ایک انتہائی محفوظ اور خوبصورت جگہ ہے جہاں کے مسافر جگہ جگہ کے مسافر یہاں گھومنے آتے ہیں اس کی حفاظت اور قدرتی حیرت انگیز کی حفاظت کرتے ہیں اس جگہ پر گزرے وقت ہمایوں کی داستان ان کے عہد کی خوبصورتی اور دلچسپی ترقی سے لطف ان اندوز ہوتا ہے جو اسے ایک فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے